आं पन्डस हवाइट बिउटि बाहायो बेखौ बाहायनानै आङो गोबां मोजां मोन्दों फोननानै जेनेबा आं फोननानै सान्दुङाव ओंखारब्लाबो जेबो माबानाय दाग जानाय मोनाखै माने गावखौनो मोजां मोन्दों आरो जेनेबा आं खामानि मावब्लाबो गोसोम सान्दुंनि साफिनो हायाखै बेखो फोननानै ओरैबायदि मोजां मोन्दों माने जोंबायदि सान्दुङाव खामानि मावग्रानि थाखायबोदि बि क्रिमा पन्डस हवाइट बिउटिया ओरैबायदि मोजां माने ओरैबायदि मोजां मोन्दों माने जोंबायदि बाहेराव खामानि मावग्रा मानसिया बे क्रिमखौ फोननांगौ फोनोब्लाथाय जोङा मोखांनि बिगुरा माबाहाय थागोन आरो रैखाथि मोनगोन जायनि जाहोनाव सान्दुंनि गोसोम थाबआ थाबैनो साग्लोबनो हानाय नङा जिबायदि साफा लाखिनांगौ बिबायदिनो जों इसेब्लाबो सान्दुङाव थाब्लाबो साफायै लाखिनो हागोन माने बेखौ फोननानै आं गोजोनना मोन्दों आरो आंनि मोखांखौ मोजां जानाय मोन्दों आरो आङो आं दा बेखौनो फोनगासिनो आरो उनावबो आं फोनलांबाय थागोन बेखौ फोननानै आं जिहेतुके मोजां मोन्दों नालाय गुबुनाबो हायोब्लासो बिबायदि सान्दुङाव ओंखारनाय मानसिया बे पन्डस हवाइट बिउटिखौ फोननांगौ जों बाहेराव खामानि मावग्रा हिनजावफोरा माने इखौ फोनोब्लाथाय मोखाङाव बै सान्दुंनि सागा साफिनो हाया थाबैनो एसे मोजाङैनो लाखियो बिनि थाखायनो बे क्रिमखौ फोननांगौ आरो आंबो दा फोनगासिनो दं आरो फोनबायबो थागोन